आथिखालाव मेडियाआव जेरै रेडिअ टेलिभिसन आरो प्रिन्टआव बर' रावखौ माखासे टेकनिकेल लाइनजों बाहायनाय नुसै गोदो बर' रावखौ माखासे हिन्दी रावजोंसो लिरनाय जायोमोनब्लाबो नाथाइ आथिखालाव बर' रावजोंनो बर' रावजोनो लिरनो हानाय जाबाय बैफोर रावफोरा माखासे आथिखालाव टेकनिकेल लाइनआव दावगाबोबाय आथिखालाव मबेल फोरावबो बर' रावखौ नुनो मो थिसननाय नुनो मोनो नाथाइ सिगाङाव बर' रावखौ नुनो मोन्नाय जायाखैमोन दा आथिखालाव बर' रावा आ सिगांनिख्रुइ बांसिन जौगासारबाय होन्नानै बुंनो हायो दा बावैसो आरोबाव माखासे टेकनिकेल लाइनआव बर' रावहा हाबबाव सिगोन बेखौ जोङो बुंनो हायो माखासे बिजोंनिफ्राय थिग बेबायदिनो बर' रावाबो गुबुन रावफोरनि बायदिबो मेडिया एबा प्रिन्ट मेडियाआव बाहायनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोननाय जाबाय